अ आदा आंना भाराया बेसे जाखोबा आङो लोखि बाजारनिफ्राय फैदोंमोन पातसालासिम बेसेसो लायोबा फैसायाबो केससो दङ बाजौ खुस्राबो गैया आंनाव आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै जेबो माबाबो गैया सेंग्रा मानसिब्लाबो बानायनानै लानाय जायाखै आदानाव खुस्रा मोनगोन नामा बाजौनि अ आदानावबो खुस्रा गैया होमब्ला सोरनावबा बि खाथिफोरनियाव मोनगोन नामा आदा सोंनाय सोरबा गाखोग्रानियाव आंनाव बाजौसो दङ दा माबा माबि बेसाद बायनायाव खुस्राबो नांखागोन आंनो आदाया सोरबा गाखोफाग्रानाव आंनो बिनानै हरदो खोमा